नमस्ते और बताइए आप कहाँ से हैं कहाँ से हैं अच्छा मैं भी यहीं हचुरवा से ही मैं भी हचुरवा सिब नगर से हूँ हाँ तो बताइए हाँ जी हाँ हँ हाँ हाँ हमारे यहाँ जैसे चरचन पबनी होता है वह बहुत महत्वपूर्ण है हमारे हमारे यहाँ के लिए जैसे मतलब अगर कोई मन्नत हो तो वह सब मतलब पूरी हो जाता है वह पूजा करने से हाँ हाँ होली आने वाले है होली तो सबको पता है यह प्रसिद्ध त्यौहार है होली तो तो होली मतलब यह है जे एक दिन पहले जैसे कचड़ी बड़ी और बनता है वह होलिका दहन में डाला जाता है कल हो कर होली खेलते हैं तो बस इसी तरह से त्यौहार मनाते हैं हम लोग आप बताइए कुछ

हाँ होता है क्यों नहीं ड्रिंकिंग ड्रिंक भी करते हैं ड्रिंक पी कर वह होलिका तो प्रहलाद की शायद बुआ थी हिरणाकश्यप की बहन थी तो तो इसका तो बहुत लंबी कहानी है जो मतलब वह एक राक्षस था हाँ हाँ वह एक राक्षस था तो उनको मतलब वरदान मिला था जो मतलब वह उनकी कभी मृत्यु नहीं होगी तो इसीलिए और होलिका थी उनको वरदान मिला था वह आग में जल नहीं सकती है तो उनको एक सॉल मिला था जो यह अगर लपट के अगर आग में बैठ जाएगी तो वह नहीं जलेगी जलेगी तो इसलिए उनके पापा प्रहलाद के जो पापा थे तो प्रहलाद ने बिष्णु भगवान का बहुत बड़ा भगत था तो तो वह मतलब हमेशा बिष्णु भगवान की जाप करता रहता था तो इसलिए अपनी बहन को बोला जे इसके ले कर बैठ जाओ आग में तो मतलब यह जल जाएगा तुम बच जाओगी लेकिन उल्टा हो गया उसकी होलिका मतलब जो बहन थी वह जल गई और वह बच गए इसीलिए उस दिन से होलिका मनाया जा रहा है

हाँ छठ पूजा तो हमसे हमारा मतलब बिहार का सबसे बड़ा पर्व है क्योंकि इस यह पर्व तो सबसे अगर कहीं भी लोग रहता है तो ये परमानेंटली बिहार आते हैं तो क्या बातएँ आप भी तो यहीं के हैं तो आप भी कुछ बता दीजिए मुझे नहीं नहीं शाम को भी नहीं नहीं शाम को मतलब सूरज भगवान की ही पूजा होती है और सुबह में भी सूरज भगवान की ही पूजा होती है उगते सूरज और डूबते सूरज की पूजा होती है

हँ एक दिन पहले हाँ हाँ एक दिन फले इसमें मतलब जो हाँ हाँ इसमें बड्स ठीक है ठीक है ठीक है ओके ओ